रिपर्टार ना मा आं सानफ्रोमबो ना सारो सार नायाथ' बिदिनोसो बोरैबाबा मोनो बोरैबाबा मोना दिनैथ' औ सारखांबाय दहाय फुङावनो सारदों दिनैथ' बिदिनो नास्राइ नास्राइ मोनो ओमफ्राय थेंनाफोर बाल बालाबोथि मोनो आरो ना सम सम मोनो बोरैबाबा औ बोरैबाबा मोनो

दिनै सारदों औ सेरसेसो जागोन खोमा दिनैहाय दिनैहाय हमदोंमोन खमथार

माबा माबानिफ्राय ने औ बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय ना दे लोगो लाफैबानो जाबाय आंखौहाय ओमफ्राय लोगो नोंसोरजों जायगायाव फैबानो जाबाय औ दे औ दे थांनानै फन खालामबानो जाबाय मा मा ना मोनो ना नाया मारै सारनो मारै सारलांबा बिदि ना मोनो औ जागोन औ दे औ